हाँ हमारे क्षेत्र में मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल हैं जिनमे हम फ़िल्म देख के मनोरंजन करते हैं और कुछ टेलीविज़न रेडियो चैनल हैं जिनपे हमें गाने सुनने में बेहद मज़ा आता है सिटी के अंदर एक सौ छः नंबर का चैनल काफ़ी अच्छा चलता है और रेडियो चैनल सभी सीटियो के अंदर गाने अच्छे अच्छे गाने आते हैं और मनोरंजन होता है सिनेमा हॉलों में हम फ़िल्म देखकर मनोरंजन करते हैं और मी डिजिटल मीडिया हैं जैसे मोबाइल में ऐप है काफ़ी तरह की वीडियो आती हैं न्यूज़ आती हैं उनसे अपना मनोरंजन होता है